ہیلو ماں اور بابا مجھے خوشی ہے کہ آپ شہر سے باہر واپس آ رہے ہیں مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا بہت انتظار ہے آپ کی کلاسیکی موسیقی کے لیے محبت اور شوق ہمیشہ مجھے متاتر کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر ایک خاص تجربہ کریں اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آپ کے لیے ایک خوبصورت شام ترتیب کی جائے میں نے شہر میں کلاسیکی موسیقی کا ایک شاندار کنسلٹ دیکھنے کا پروگرام بنایا ہے کنسلٹ اور اس ہفتے کے اخیر میں ہے اور یہاں کی سب سے خوبصورت موسیقی کی فرمانس ہو رہے ہیں جو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے میں نے پہلے ہی ٹکٹوں کی بریکنگ کرنے کا سوچا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی خاص جگہ یا وقت پسند ہو تو براہ کرم مجھے بتائیں تاکہ میں اس کا خیال رکھ سکوں امید ہے کہ آپ یہ شام ہمارے لیے ایک یادگار لمحہ بنے گی اور ہمیں کلاسیکی موسیقی کے خوبصورت تجربہ کا لطف اٹھانے کا موقع ملے گا آپ کے جواب کا انتظار ہے اور میں آپ دونوں کے ساتھ اس خوبصورت شام کو منانے کے لیے بیتاب ہوں